औ जोंनाव हरै कारिगाव क'क्राझार बङाइगाव बे लामा लामाबो बायस'नानै फानलाबायो

खमाव हरोबालाय लायजायो साब ओरै आवदावबो मानसिफ्रा बायस'ना फानोना

औ सिना जाना जासिलायाबालाय औ मानसिफोर फाथायसां

नायनायसै माबायदि रेजा रेडाव फाननो हायो

ओंखायनो ओंखायनो गेसाव जाहोदों नों ना

सिलाथ' दालाय गाज्रि नङा आरो मोजाङानो औ औ सिनायै खौलाय मारै बिसास खालामदो

औ औ

औ दे